नमस्ते डाक्टर साहब मैं अमित सराडे बात कर रहा हूँ क्या आप आई डॉक्टर बात कर रहे हो डॉक्टर साहब आप आपका क्लिनिक कहाँ पर है अच्छा अच्छा तो हमको एक थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है तो सोलूशन मिलेगा आपके पास नीयर स्पाकनेसिजिम दम से चल रही हैं आँख में तो वह भी आर्टिफ़िशियल चल रही है तो उसमें प्रॉपर इलाज करवा दें मतलब कर देंगे आप लेफ्ट हैण्ड लेफ्ट वाबा लेफ्ट वाली में हो रहा है सेकंड वाली में हाँ पिछले एक हफ्ते से चल रही है उसमें उसमें अभी तक कुछ नहीं किया जी अभी एक घंटे बाद उसमें उसमें ग्लैन्स वगैरह इस्तेमाल करना पड़ेगा क्या ऐसे ही काम चल जाएगा हाँ वह तो ठीक है उसमें कितना खर्चा आएगा हाँ किस तरह की समस्या है इस हिसाब से ओप मतलब मिलने के समय क्या होता है कब तक रुकते हैं आप क्लिनिक पर हाँ तो मतलब इस टाइम पर आएँ तो आप मतलब घर पर ही मिल सकते हो ना क्लिनिक पर देखते हो